योगा अगरि सही तरीक़े सां कई वञे त उन जो असर सॼे बदन ते बरोबर पवंदो आहे उन जो असर दिमाग़ ते ऐं पंहिंजे सॼे शरीर ते सुठे नमूने पवन्दो आहे अगरि असां सई तरीक़े सां योग कयूं था उन में हिकड़ो हिकड़ो जेको बि करण जो तरीक़ो आहे हुन खे समझणो आहे तॾहिं ई योगा करणी आहे हुन में योगा करण जी जेका आहे उन जो असां खे ऐं अचणु तमामु ज़रुरी आहे योगा पेहिरियों सिखणो पवंदो आहे तॾहिं ई करे सघबो आहे योगा पंहिंजे तरीक़े सां न कबी आहे योगा जे लाइ सिखणो पवंदो आहे योगा जेकॾहिं सिखी वियासीं त उन जो असर ॾाढो ही सुठो थीन्दो आहे उन मां जाम फ़ाइदा मिलन्दा आहिनि हिक दिमाग़ त ऐॾो मतलब शांत रहन्दो आहे असां उन जो ध्यानु बि करे सघन्दा आहियूं तमामु सुठे नमूने ऐं उन में जेके जेके असां खे पंहिंजे शरीर में फ़र्क़ु महसूस थींदा आहिनि हुन जो आनंद ही अलॻि हूंदो आहे योगा मां ॾाढा फ़ाइदा हूंदा आहिनि